मुझे अपने हैं ना वैडिंग के लिए ना आपसे काम करवाना है आप वैडिंग प्लैनर ही हो न हाँ तो मुझे भी वैडिंग प्लैनर ही चाहिए वैडिंग के लिए जैसे न मेरे को वैडिंग करवानी है उसमे मुझे थीम्स पिंक और ब्लू रखवानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग डेकोरेशन्स और फ़्लावर वगैरह जो भी होता है उसके अरेंजमेंट करा दोगे हाँ बिल्कुल हाँ मुझे बता देंगे की यह जैसे आप बताते वैडिंग हो कहाँ अच्छी लगेगी सबसे ज़्यादा लोकेशन क्या प्यारी लगेगी मुझे न आप एक बार लोकेशन भी समझा दीजिए मुझे समझ में नहीं आ रही है के मैं अपनी वैडिंग के हिसाब से कौन सी लोकेशन रखूँ अच्छा तो फिर उस हिसाब से तो पिंक और ब्लू वाली थीम अच्छी नहीं लगेगी तो राजस्थानी में तो कलरफूल वाला जो होता है वो ज़्यादा सुंदर लगता है तो उसके हिसाब से आप मेरा कर देंगे वैडिंग प्लान वगैरह जो भी होगा तो अब कार्ड भी मेरे है ना जैसे आप बता रहे है वैडिंग जैसी आप मेरी प्लान कर रहे है थीम उसी थीम के हिसाब से ही मेरे कार्ड रखना कलरफूल कार्ड्स होने चाहिए वैसे यहाँ पर फेमस क्या है राजस्थानी आप उसके साथ वही मिठाई भेजिएगा कार्डों के साथ हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही और आप पूरे जैसे मैंने सुना है की राजस्थानी खाना देसी घी में बनता है देसी घी का चूरमा बनवा के सभी कार्डों के साथ वही डब्बे भिजवाना और उसी के अ अकॉर्डिंग आप मेरे कार्ड भी छपवाना मुझे उसी के हिसाब से राजस्थानी का टच चाहिए उसी के हिसाब से मेरा सारा काम होना चाहिए नहीं नहीं उसके लिए तो आप वह जो सिंपली होगी एंट्री वगैरह तो इतना कोई खास नहीं क्योंकि ड्रेस वगैरह भी हम राजस्थान के हिसाब से लेंगे ना उसमें कलरफूल वो होगा तो हम देख लेंगे एंट्री का तो और मेरे को बताएंगे खाना भी राजस्थानी हिसाब से ही होगा ना ठीक है